बरथ'मान जोंनि गामियाव ओरैबायदि खोमसि फोथायनाय दङ ना मानसिफ्रा जायखौ सोरबा बायदि मानसिखौ नुयोब्ला माने ओरैबायदि सानो सोरबाया माने मा रोखोमनि सोरबा बिदिनो सोरनिबा न'फ्राव थांबा बेफोरखौ माने दायना जुयना होननानै बेफोरबायदि साजायो बेनिफ्राइ बिदिनो सोरखौबा बेफोरबायदिखौनो मानसिखौनो नायनो हायै बायदि फैबानो सन्देह' माबा खालामलांगोन नामा बा माबा मानसि गाज्रि बायदिसिना होननानै बुहुथ सावरायसोगारो मालायनि सिगां सिगां बेफोरबादि दा चाय्नटिफिक जुगावथ' बेफोरबादि थाया चाय्नटिफिक जुगनि मथेब्ला दा बेफोरबादि साननाया थानो नाङा आरो बेफोरबायदि दा बेफोरखौ माने बिगियाननि जुगफ्राव दा बेफोरखौनो होनो सोरबा दायना जुयना होनग्राफोरखौ बुहुथ मानसिफोरखौ बुङो बेफोरखौनो खोमसि फोथायनाय बायदिसिना बेबादिनो माबा सन्देह' खालामो होननानै बिगियाननारि सुबुंफोरा बुङो आरो दा बेफोरबादि थानो नाङा जाहाथे गावखौ बिमानि दायना जुग होननानै बेबादि खोमसि फोथायनाय थानो नाङा उसुबिदा माबाफोर गाज्रि माबा सन्देह' बेफोर बादिखौ लानो नाङा बेफोरबादि होननानै सुबुंफोरा बुंसोना लायो आरो दा